हालौ अह आदा ओइ नोंनाव बै सिमेन्ट ज'मा दंनो अह एनिफ्राय बियो मोनबेसे क्वालिटिनि दं अह आं सात सात धालाय लुनो नागिरदोंमोन बेनिफ्राय बेहाय बबे मोनसेया मोजांसिन जागोन बे सात धालायनि थाखाय अह आमफ्राय ओरैनो रेटफोरा बेसेबांसो जागोनबा दा बे अरनाय अरैयाथ' बि गोरोबखागोन्ना मोजाङै अरखागोन्ना दा होनबा आदाया बेखौ हो अह क्वालिटियाथ' बेराद मोजां न' आमफ्राय ओरैनो भुटाननि बाहेरा जोंनि बे इण्डिया सिमेन्टफ्रा बेजों रुजुजागोन्ना जाया बायदि दा होनबा एनि अह जागोन दे जाबाय